औ नोंथाङा सोंनाय बायदि माखासे फिननायखो आं होनो सान्दों

जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा जोंनि उलादगुरि डिस्ट्रिकआवनो गोबां गामिफोर दङ बेफोरो गामिफोराव जोंनि गामियावथ' फ्राय मबाइलखोनो लाजोब्बाय खिन्थु किसुमान गामियाव नेट नाङो किसुमान गामियाव नेट नाङा बेबायदिनो आरो नेट नांनाय जायगायावथ' मबाइलखो नुसिगोन नेट नाङि जायगायावथ' नुला होमब्लाबो नुयो आरो गोबां निउस नायो दानिया मानसिफोरा फेसबुकावनो जा बा इउटुबावनो जा दानियाथ' टिभियाबो खम जालांबाय नालाय मबाइलआवनो नुजोबो निउसखो मा होनो बेफोराव नायै नायै मासिफोरा फेसबुकफोराव निउसखोबो नायो इउटुबाव नायो बिदिनो कमेन्टफोर ओंखारो बा इदिनो माबायो जोंनि बर' निउसफोरखोबो नुयो नालाय मोजां निउसखो बिदि नुनाया दिनै मा जादों मा जायाखै बेफोरनि खौरांखो मिथिनो हायो आरो मला बन्ध' बा मला मा जागोन बेखौ एसे आपडेट मोनबाय थायो दानि मानसिफोरा बा गोदोनि बायदि नङामोन बा महाबा एक्सिडेन जादों ना मा सोरबा मानसि जादों नामा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखो जथेस्थ' माने निउसनिफ्राय नुनो मोनो आरो मोनसे फारसेथिं खौरां किसुमान ओरैबायदि जाहैयो मा होनोमोनलाय बियो बा किसुमान निउसफोरा माने बुंथाव जायि खौरां थायो माने माने मोनसेल' पार्टिफोरदों माने सोमोन्दो थानानै मोनसे पार्टिनि साइड बिदि बुंबाय थानाय नुयो माने निउस नालाय निउस बे जेनेरेल जानांगो आरो ना आं बेखोनो बुंनो सानो माने मोनसेल' पार्टिदों लोगो जानानै बियो माने बुंबाय थायो आरो ना बिदि जानाहा माने जेनेरेल जानांगौ आरो पार्टिदों लेनदेन गैयि माने गेजेराव बुंनाय जानांगौ बेबायदि जानांगौ आरो बेखोनो बुंनो सानो आं ओमफ्राय जों निउसखो बिदि माने फेसबुक इउटुबफोराव नुनानै जों गोजोननाय मोनो माने बिराद मोजां आरो जोंनिनो गाहाम जोंनिनो गाहाम खामानिफोरनि थाखाय बेबायदि मोजां नाङो जाहा खामानिफोराव आगबारिनो हायो जोंहा गाबोन एक्जाम जागोन ना समफोर एक्जाम जागोन ना जाया मानिबा एक्जामफोर माबा पस्टपन जादों नामा माला रुटिन होगोन बेफोरनि फारसे आरो मबेयाव अखा बारा हादों अबेयाव दै लोमदों मबेयाव मा जादों इफोरबायदि मिथिनो मोनो आरो ना बेफोरबायदि गाहाम नाङो गोसोखो ओमफ्राय आं बुङो आरो बेनोसै आरोना मोजां मोनो निउसखो जों खोनानानै मानानै बेबायदि